आमी आमचें कुटूंब धार्मीक उत्सव खूब मोठ्या व्हडा उमेदीन मनयतात आनी आमचे धार्मीक उत्सव जर हांव उलयतलें जाल्यार आमच्या काणकोणा म्हालांतल्या श्रीस्थळ गांवांतली शिगम्या शिगम्याची जात्रा सामकी फामद जाता ताका एक वर्साक शिंशारांदनी आसता दुसऱ्या वर्सा हिरामेळ आसता शिशारान्नीच्या वर्साक तीन तकल्यांचेर गडे न्हिदोवन रानतात तशेंच हिरामेळ आसता त्या वर्साक कुवाळ्याचे दोन कुडके करून ते परत जोडले वतात अशी आमची जात्रा जाता ही जात्रा पळोवपाक खूब पयस पयस साकून लोक येतात आनी ही जात्रेची ह्या परबेची तयारी आमी खूब व्हडा उमेदीन करतात खूब लोक आमच्या घरांनी येतात तशेंच जात्रेच्या पयल्या दिसाक आमच्या दारांनी तरंगां येतात त्या तरंगांक आमी आमची पयली साकून अशी प्रता आसा की तीं तरंगां आमची कितेंय सांगणी करपाची घालपाची आसा जाल्यार आमी तें गाराणें त्या वेळार तरंगां जेन्ना दारांत येतात तेन्ना आमी सांगून घेतात जें आमी कितेंय सांगिल्लें आमचें काम जाल्यार दितले तेन्ना तांकां दितात तशी आमचे जात्रेक गुलालय करतात गुलाल जाता ह्यो सगल्यो आमच्यो पयले साकून चलून आयिल्ल्यो प्रता आसात अशें जेवण आमच्या हांगा सगळे शिवराक आसता बरे बरे जेवण करतात चण्याची भाजी पुरयो गोडशें करून मागीर साकरबात अशे खूब तरेचें वेगवेगळ्या तरेचीं पक्वानां आमच्या हांगा घरांनी केल्लें वता तशें बऱ्या तरेन घरा सजयतात आनी खूब म्हणल्यार खूब अशा व्हडा उमेदीन आनी बऱ्या हातून आमी बऱ्या मनान आमी देवाची पुजा करतात आनी सगले लोक जात्रेक वतात आनी खूब जात्रेक मजा करतात